अह थिगानो मोजां

मा खालामदों नोङो औ दे

एह नों होसिगोन

औ औ

औ आं गोजौ फारसेनिखौ बानायना लानोसै

औ औ

होमबालाय गोजौनिखो आङो नों गाहायनिखौ फाउदिसन होयोब्ला गोजौनिखो आङो फेनसिन होनानै मोजां बानायनानै लानोसै जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा फैनानै बारिनि गासै बिफां लाइफांफोरखौ सुबिदा थानाय बायदिहै बानायनोसै आरो मोसौ बोरमा हाबोब्लाथ' सुबिदा जानाय नंला बेवहायनो आं फिनसिन मोजां होनोसै आरो होनानै बारिनि दंफां लाइफांफोरा सुबिदा जाथोंसै मोसौ बोरमाफ्रा फैनो हायै बायदि खालामना दोननोसै आरो जागोन दा

जागोन दे होमबा उनाव राय सावरायबावनो हासिगोन दोन्थ'सै ने दे दोन्थ'बाय औ